مجھے فوٹو کھینچنے کا بہت شوق ہے جیسا کہ میں میرا انسٹاگرام پہ اسنیپ چیٹ پہ یوٹیوب پہ پیجس ہیں جن کے مطلب بہت سے ایسے فوٹوگرافر ہے جن کی میں جن کو میں فالو کرتی ہوں جیسے کہ اینزل جولی ہیلن ریچرڈ تو میں ان لوگ کے ذریعہ میں انہیں لوگ جیسی فوٹوگرافی کرنا چاہتی ہوں میں نے انسٹاگرام پہ اپنا فوٹو ڈالا فوٹو ڈال دیے ہیں کھینچ کر تو اس پہ میں انہیں لوگ کی طرح فوٹوگرافی کرنا چاہتی ہوں جو ان کی فوٹو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور بہت ہی پیاری ہوتی ہے ان کی فوٹو میں جو ہوتا ہے وہ ایک خوبصورتی جو اپنے اندر جو ہے وہ ایٹریکٹ کر لیتا ہے جو ان کی خوبصورتی اسی وجہ سے میں انہیں لوگ جیسی فوٹوگرافی کرنا چاہتی ہوں